हमरा सब भोजनके लेल जे ऑर्डर देने छलहुँ ताहि ऑर्डरमे जे हमर ऑर्डर छल ओ ऑर्डर हमरा नहि भेट सकल जे हम फरमाइश कयलहुँ से चीज सब अपनेसँ नहि भऽ सकल जेना पनीर जेना बड़ी भेज बनबै लऽ कहलहुँ से सब नहि ई अंट शंट दै देलहुँ अपनेक भोजन हमरा एको रती पसंद नहि यऽ ताहि दुआरे अपनेकऽ ई चीज हम रिटर्न करऽ चाहैत छी